हमरा सभके जे भाव रहै छै कोनो जे अतिथि अबै छै तऽ हुनका सभके हम सभ स्वागत गीत सुनाबै छी जेना कि हमरा सभके अपना गाँवमे हाइ इसकुलमे आएल छेलखिन हेँ डी एम साहेब हुनका साथे आरो गोटा सभ छेलखिन हेँ तऽ हाइ इसकुलमे बहुत सजावट सभ भेल छेलैया हमहुँ सभ गेल छेलियै हम सभ जीविका से जुड़ल छियै तैँ लकऽ सभ गोटा गेल छेलियै वहाँ परि तऽ वहाँ परी देखलियै बाल बच्चा सभ स्वागत गीत गेलखिन ओ अतिथिके स्वागत गीत गाकऽ हुनकर स्वागत केलखिन आओर स्वागत कऽ कऽ आओर बहुत अच्छा अच्छा कार्यक्रम भी केलखिन जेना कि बच्चा सभ नाच गान गेलखिन आओर पुरस्कार भी बच्चा सभके देलखिन वहाँ पर डी एम साहब सभ आयल छेलखिन हेँ तऽ ओहो न बहुत नीक नीक काम सभ केलखिन हमरा सभके बतेलखिन कि जेना नलके योजना देल गेल छै तऽ ओसभ कार्य केलखिन मुखिया द्वारा रोडके सड़क सभके नीक बनेलखिन हेँ ओहो सभके बारेमे बतेलखिन हेँ तऽ हमरा सभके बड़ी बड़ी पोखरिमे हम सभ अभी एलियै तऽ देखल देखलियैया रोड सभ बड़ा नीक बना देलखिन हेँ तऽ इसभ हमरा अपना सभके गाँवमे मुखिया द्वारा भेलैया तऽ हमरा सभके जेना डी एम सर एलखिन और हम सभ अतिथि छेलियै यए हुनका सामनेमे